हमारे यहाँ एम्बुलेंसों की सुविधा बहुत ही कम है और यहाँ पर एम्बुलेंसों का आगमन बहुत ही कम है हम एम्बुलेंस को कॉल करते हैं तो वेह भी बहुत लेट आती है इस वजह से हमारे पेसेन्ट बीमार लोगों को बहुत ही तकलीफ होती है जैसे कि गर्भवती महिला है उस समय हम किसी एम्बुलेंस को कॉल करें तो वह समय पर आ नहीं पाती इसलिए उसको भी बहुत तकलीफ होती है और एम्बुलेंस की सब्र सर्विस बहुत ही खराब है एम्बुलेंस ड्राइवरों के व्यवहार भी कोई अच्छा नही है क्योंकि वह सही तरह से एम्बुलेंस नही चलाते हैं और हमारे यहाँ के रास्ते भी ठीक नहीं हैं इस वजह से एम्बुलेंस में जान जाना हमारे लिए बहुत ही बेकार रहता है इस वजह से एम्बुलेंस हमारे यहाँ बहुत ही कम आती है ना ही बहुत लेट आती है